ناسک ضلع میں نقل و حمل کے اہم اختیارات شہری گاڑیوں کا نقل و حمل اور شہری مواصلات شامل ہیں ایک عام آدمی کے لیے اختیارات معمولاً سستے ہوتے ہیں جیسے کہ خود گاڑی چلانا یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا نقل و حمل کا چیلنج میں ٹریفک جام ٹریفک کا نظم انفارمیشن کی کمی ترسیلی اور محیطی تاثرات شامل ہیں اس کے علاوہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی ترقی انفارمیشن کے عدم و دست استعمال کا خدشہ اور ترسیلی ذرائع کی بے ترتیبی بھی نقل و حمل کے میدان میں چیلنج پیدا کر سکتے ہیں